پانی کو فلٹر اور صاف کرنے کے لیے کئی سادہ اور مؤثر گھریلو طریقے ہیں خاص طور پر دیہی علاقوں یا ان جگہوں پر جہاں جدید فلٹر دستیاب نہیں ہوتے یہاں کچھ آزمودہ گھریلو ٹکے اور طریقے دیے جا رہے ہیں نمبر ایک کپڑے سے چھاننا پانی کو باریک ململ یا صاف کپڑے سے چھان لیا جائے تاکہ مٹی پتیاں یا دیگر درات الگ ہو جائیں فائدہ سادہ اور فوری مگر صرف بڑے درعات ہٹاتا ہے جراصم نہیں نمبر دو پانی کو ابالنا طریقہ پانی کو کم از کم پانچ سے دس منٹ تک ابالیں فائدہ پنچانوے سے ننانوے پرسینٹ بیکٹیریا وائرس اور جراثیم ختم ہو جاتے ہیں سستا اور مؤثر طریقہ ہے نوٹ ٹھنڈا کرنے کے بعد صاف بوتل میں محفوظ کر لیں نمبر تین نیم یا تلسی کے پتے شامل کرنا طریقہ پانی میں چار پانچ نیم یا تلسی کے پتے ڈال کر چند گھنٹوں کے لیے رکھیں نیم اور تلسی میں قدرتی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں ذائقہ بھی بہتر ہو سکتا ہے نمبر چار مٹی کے گھڑے کا استعمال طریقہ پانی کو مٹی کے برتن میں رکھیں گ یہ قدرتی فلٹر کا کام دیتا ہے فائدہ مٹی کے چھوٹے سورااک پانی کو فلٹر کرتے ہیں پانی قدرتی طور پر ٹھنڈا اور خوش ذائقہ رہتا ہے نمبر پانچ ریت کوئلہ اور پتھر سے فلٹر بنانا گھریلو فلٹر طریقہ ایک بوتر یا برتن میں تین پرتیں بنائے سب سے نیچے باریک پتھر درمیان میں ریت اوپر کوئلہ پانی کو اوپر سے ڈالنے نیچے سے صاف پانی نکلے گا فائدہ مٹی رنگ اور کچھ بدبو کو کم کرتا ہے سادہ واٹر فلٹریشن کا گھریلو ماڈل